पाणी पाणी जी छा आहे ते ज़रूरुत हर शइ जे लाइ हूंदी आहे चाहे हो अ सनानु करणो हुजे या कपिड़ा लटा धोइणा हुजनि या सफ़ाई करणी हुजे हिक ॾींहं पाणी न अचे त माण्हू परेशानु थी वेंदो आहे रोटी ठाहिणी आहे कीअं रोटी ठाहींदासीं कीअं पाणी पीअंदासीं किथां ईंदो पाणी जे बग़ैर त कुझु बि न हली सघंदो आहे पाणी जे वो पाणी हिक ॾींहं न अचे माण्हू एतिरो परेशानु थी वेंदो आहे छा करणो आहे छा न करणो आहे हिन करे पाणी असां स्टोर करे बि रखंदा आहियूं पाणी जे लाइ आरो वारो बि पीअण जे लाइ आरो लॻाए रखियो आहे ॿारनि खे कोई तकलीफ़ न थिए कुछ न थिए पाणी त ज़रूरी आहे पाणी जीअण जे लाइ ज़रूरी आहे चाहे हो नदिया नदी हुजनि तलाउ हुजनि पाणी त हर छ हर जॻह चाहे खपे पाणी जे बग़ैर त कुझु आहे कोन्ह पाणी जे बग़ैर ज़िंदगी सोचे बि नथा सघूं असां पाण अ पाणी त खपे ई खपे चाहे सुबुह जो सनानु करणो हुजे या ॿारनि खे कुझु बि करण अ सुबुह खो अ वठी राति तक पाणी पाणी पाणी खपे असांखे बसि